मेरे घर पर एक बैटरी वाली गाड़ी है जिसको चलाने के लिए एक ड्राईवर की ज़रूरत होती है वह सड़क पर चल कर आती है जब घर पर तो उसकी देखभाल हम पहले उसको साफ़ करते हैं फिर उसको चार्जिंग में लगाते हैं ताकि वह चार्ज हो जाए तब जा कर अगर हमें कहीं चलना होगा जाना होगा तो ह तभी हम जा सकतें हैं नहीं तो नहीं जा सकतें हैं और उसके लि बाद हम उससे कहीं भी घूमने जा सकते हैं उससे कुछ काम भी कुछ सामान भी उससे ढो सकतें हैं जिससे हम अपनी काम अपना काम भी कर सकतें हैं हमें कहीं आना जाना होगा तो उससे हम आ जा सकतें हैं और उसी से हम हमारे घर का जो बैलेंस चलता है उससे चल भी सकता हैं